जों बिजिनेस खालामनाया औवा आथ थाखा साथ थाखानि लांसै हजों आथ थाखानि फानैनोसै दामानो गैयामोन बिदिनो औवा फायखारि खालामसै बिदि एखमबा फास थाखा दाल मोनबा आथ साथ थाखा फानहैयो साथ थाखा मोनबा एखमबा दस थाखा मोनहैयो बिजिनेस खालामोमोन आरो

दा बेनोसै बे औवा बेफारि खालामै खालामै औवा जोबनानै एखनबा बे हाग्रायाव बन लायो बन लायनानै दंफां दुइ थाखा हाथ बायनानै चारि थाखा हाथ फानहैयो बेखौ फान बिदिनो बायै बायै फानहैयोमोन जोङो खस्थ' म'स्थ जायो बन मोनबा बन फानहैबाय बननाबो फानहैयो बिदिनो आथ थाखा गाहाम थेला मोनोमोन बातार मारियाव फानहैयोमोन जों गथाया फानहैयो साथश' थाखा थेला मोनो बै बिगुर दंफां बिगुरा मोनो आथ थाखा थेलायाव आथ थाखा मोनो बेनिफ्राइ जायखौ मोनो बिखौनो फानग्रा फानहैयोमोन आरो जोङो औवा मोनबा औवा फानहैयो औवा फानखांबा आरो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो आरो जाबाय गय बासुगाव मानि बस्था मालायनि हाजिरा लाना थाङोमोन जों गयबो हाजिरा हानोमोन जोङो मैगं मोनबा मैगं फाननानै फानोमोन बिदि मा मावनो मावनाया बिदिनोसै जायखौ मोनो बिखौनो मावो माइ माइरं फानो माइ दामा गैयामोन बार' ना कि जि ल' फानदां फाननो मोनदों बेनिफ्राइ गैया फानाखिसै माइया माइयाबो माइखौथ' फाननो मोनाखै बे माइरं खेबसे फाननो मोनबाय अमा फाननो मोनबाय फास थाखा कि जि उनाव थांबाय दश थाखा बेनिफ्राइ गैया अमाबो लानो हायासै मोसौ मोसौ थाबाबो बेनोसै मोसौ थाबा बे हाल मावनायानोसै हाल मावनानै हनै मालाय नावबो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो न' आव मावो मावखांनानै मालायनाव मावलाबायहैयो हाजिरा मावहैयो मोसौ मोसौ थाबा मालायनाव मावनो मोनबाय थायो दाव हांसोआ दावाबो दंमोन दामफ्रा गैया दाव फानबाबो थाइबा गाहामल' मासेआव मोसौफ्राबो गैयामोन फास श' गाहाम ल' मोन बे फास श' थेला मोसौ फाननानै थेला बायबाय आं फास श' मोसौ मासे आव फास श' मोननानै बे बन रोगानो बायनानै बन रोगाग्रा बनाबो बिदिनो साथ श' चय श' गाहाम ल' थेला मोनोमोन जोङो बिखौ फानै फानै दंफां लांग्रा मालायनिफ्राय दुइ थाखा हाथ बायनोसै चारि थाखा फानैनोसै बिदि मोसौ गाइखेर जाग्रा गैखायामोन बेफोरखौ लानो लानोबो रोङामोन सोरजिनोबो गैयामोन बेखौ सोरजिनोबो रोङामोन